सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म जी मैं सोसल सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तीनों का रोजाना इस्तेमाल करते हैं वैश्विक दृष्टिकोण का अगर ये देखा जाए कि वहाँ वो हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव है जी हाँ एक आदत सी हो जाती है लोगों को सोसल मीडिया पे थोड़ी थोड़ी देर पे हाँ क्या नोटिफिकेसन आया क्या किसी ने कुछ कमेंट किया अगर हम कुछ पोस्ट कर रहें तो उसके बाद और ज़्यादा लोगों के अंदर आदत बन जाती है खास करके मेरे अंदर कि हाँ कुछ नोटिफिकेसन आया किसी ने मेरे फोटो पे या मेरे पोस्ट पे लाइक किया किसी ने मेरे फोटो या उसपे कोई कमेंट किया सोसल मीडिया ठीक है लोगों को आप जानते हैं उसके माध्यम से एक प्रकार से जागरूक होते हैं लेकिन इसके द्वारा समय का भी बहुत नुकसान होता है लोग युवाओं के अंदर इस वक्त सोसल मीडिया इंस्टाग्राम पे रील बनाना पोस्ट करना स्टोरी लगाना बहुत तेजी के साथ इस चीज़ों का क्रेज बढ़ रहा है जिससे वो अपने पढ़ाई को भी उतना काम को हर चीज़ों को अपने जरूरत की चीज़ों को उतना समय ना दे करके सोसल मीडिया पे ज़्यादा समय देते हैं जो कि आगे चलकर बहुत ज़्यादा ही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है